हेलो हँ हम सीतामढ़ीमे आबैवला हती सीतामढ़ीमे पानीके की व्यवस्था हइ जलके

पानी रहै छै बढ़िआँ पानीके लाबय जाबयके एनी दिक्कतो होइ छै पानी पियै लागी बोतलवला कि अपना कल पानीके बाहरमे तऽ व्यवस्था रहै छै ओ पानीके मतलब व्यवस्था पानीके वहाँ टेस्ट कैसन हइ वहाँके पानीके पानीके पानी पानीके पानीके सुविधा बढ़िआँ हइ वहाँ आओर मतलब देखै छियै ने कितना जगहके मतलब पानी पीलापर पीला पीला हो जाइ छै पानी गन्दगी देखन रहै छै

आइडिया आओर जगह देखै छलियै पानीके बड़ा प्रोब्लेम रहै छै तऽ मतलब सीतामढ़ीमे पानीके कैसन रहै पानी बढ़िआँ पियैवला ह्म्म बढ़िआँ हइ पानीके व्यवस्था ओ उएह ने देखै छियै बाहरमे बाहरमे देखै छियै जे बोतलमे पानी खरीदैके पड़ै छै तऽ लऽ कऽ जाइके पड़ै छै सीतामढ़ीमे ओसभ सिस सीता सी ह्म्म हाँ उएह ने कि मतलब जे छै घुमैत फिरैत कहीँ सीतामढ़ी गेली प्यास लगलक तऽ पानीके व्यवस्था ने मिलत तऽ फेर कहीँ पानी मिल जायत तऽ पितै उतै आ ने तऽ पानी खरीदैवलाके चक्करमे तऽ बहुत समय लगतै कहीँपर पानी मिललक चाहे नहि मिललक

पानीके सुविधा हइ पानीके सुविधा बढ़िआँ हइ